मां फ्लिपकाड मां वारनि जो तेल घुरायो हो तेल ॾाढो सुठो हुओ सुठो आहे मुहिंजा वार ॾाढा मुलायम थिया आहिनि मुंहिंजा वार पहिरियों किरंदा हुआ हाणे किरणु बंदि थी विया आहिनि ऐं मुंहिंजे वारनि में मथे में डैंड्रफ बि हुओ डैंड्रफ हाणे उहो ॾाढो हटी वियो आहे डैंड्रफ साफ़ु थी वियो आहे वार ॾाढा चमकनि था पिया मुंहिंजा दोस्त बि पुछंदा आहिनि कि तेल किथां आंदे तेल ॾाढो बढ़िया आहे तेल हड़ण सां मुंहिंजे वारनि में चमक आहे